मध्य प्रदेश में विभिन्न समुदाय एक दूसरे के साथ पारस्परिक रूप से बहुत अच्छे से रहते हैं संबंध भी अच्छे हैं बहुत जादा बिगड़े हुए नहीं है कुछ एक दो लोग होते हैं जो कभी कुछ ऐसा माहौल बिगाड़ देते होंगे बाकी तो संबंध पारस्परिक संबंध बहुत अच्छे हैं और जैसे हिन्दू धर्म के जो तीज त्योहार वगैरह होते हैं जैसे गणेश चतुर्थी की झांकी है नवरात्रि का डांडिया है गरबा है और भी दीपावली वगैरह है तो और सिख संप्रदाय का जैसे गुरु नानक जयंती है प्रकाश पर्व है और इस्लाम धर्म का जैसा मोहर्रम वगैरह निकलता है तो उसमें सभी धर्म एक दूसरे को सहयोग बराबरी से प्रदान करते हैं और ऐसा है सांप्रदायिकता बिगाड़ने की कोशिश नहीं करते उसको पूरा सहयोग देने की कोशिश करते हैं मतलब बंधुत्व की भावना रहती है उनमें और भाईचारे के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हैं अब जैसे ईद रमजान का जो महीना रहता है इस्लाम धर्म में एक महीने का उसमें एक महीने के जो व्रत वगैरह वो लोग रखते हैं रमजान के उसमें भी हिन्दू धर्म के लोग उनको सहयोग प्रदान करते हैं उनको महत्व भी देते हैं मनाते भी हैं और जो भी उनसे बन पड़ता है वो करते हैं